हमारे परिवार की सबसे बड़ी परम्पराएँ यही है कि हमें सुबह चार बजे तक सोकर जग जाना है बि जब सूर्य उदय होने से पहले जगना पड़ता है जैसे सुबह हम होते नहाने बाकी सब काम करने हमारे हमारे परिवार में कुछ परम्पराएँ हैं जैसे सबका सुबह उठकर पैर छूना आशीर्वाद लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है जैसेकि हम सुबह उठकर सास हो ससुर हो सभी लोगों का पैर छूते हैं सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करना पड़ता है हमारे यह भी हमारे परिवार की साँस्कृतिक परम्पराएँ में आती हैं और हमलोग जैसे हमारे परिवार में एक होली का त्योहार है दीपावली का त्योहार है होली में हमलोग रंग खेलते हैं अबीर लगाते हैं सारे लोग को घर में घूमकर रंग लगाते हैं कपड़ा नए नए खरीदते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं बच्चों को पिचकारी खेलते हुए देखने में बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पिचकारी खरीदते हैं नए नए कपड़े खरीदते हैं जिसे पहनकर बच्चे बहुत ही खुशी होते हैं और आपस में बहुत ही प्यार से खेलते हैं आपस में रंग लगाते हैं अबीर लगाते हैं देख होली वाले दिन सब गले मिलते हैं सारे लोग अबीर लगा लगाकर पैर छूते हैं बहुत ही अच्छा यह त्योहार माना जाता है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है हर जगह रंग गुलाल हर जगह दीवालों पर रंग गुलाल गालों पर रंग गुलाल जोकि देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है आकर्षित करता है यह त्योहार सबको सबके मन को लुभाता है होली दीपावली दीपावली के दिन हमलोग लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं यह भी हमारी परिवार के साँस्कृतिक परम्पराओँ का है इतिहास है यह एक त्योहार होली जो सदियों से चला आ रहा है हमलोग हम हर साल मानते हैं होली और दिवाली हर साल आती है जिसका हमलोग बहुत ही बेसब्री से इन्तज़ार करते हैं कि कब होली आए और हमलोग रंग गुलाल उड़ाएँ खेलें आपस में मिलें जुलें कब दीपावली आए हमलोग दीप जलाएँ लक्ष्मी गणेश की पूजा करें लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं हमलोग दीवाली के दिन मिठाइयाँ खरीदते हैं लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है दिवाली के दिन सारे घर को दीये से जलाते हैं मोमबत्ती से जलाते हैं जोकि घर देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है और आपस में सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं दिवाली के दिन और हर मन्दिर में जा जाकर दीये जलाते हैं भगवान को दीये जलाते हैं भगवान का सारा मन्दिर सजाते हैं दिवाली के दिन अच्छा लगता है देखने में होली में सब लोग रंग खेलते हैं अबीर लगाते हैं बड़ों को बड़ों को अबीर लगाकर बड़ों का पैर छूते हैं होली के दिन गुझिया बनता है हमारे यहाँ हमारे परिवारवालों को गुझिया और जामुन बहुत पसन्द हैं जोकि सदियों से हर होली और दीपावली के दिन बनता जा रहा है हर साल बनाई जाती है होली के दिन गुझिया और यह गुलाब जामुन जोकि सभी को पसन्द है हमारे यहाँ सब लोग खाते हैं गुझिया और गुलाब जामुन यहाँ पर सभी के मन को भाता है होली के दिन बनती है गुझिया गुलाब जामुन दीपावली के दिन बनता है यह सब त्योहार मिठाइयों का है ख़ुशियों का है होली का त्योहार रंग भरा है गुलाल उड़ाते हैं हमलोग होली के दिन रंग लगाते हैं नए नए कपड़े पहनते हैं अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं रंग गुलाल लगाकर उस दिन का माहौल बहुत ही मन को लुभाता है सारे गाँव के लोग सबसे मिलने आते हैं देखकर बहुत अच्छा लगता है नहीं आज सारे लोग घर आए हैं सबको टीका लगाएँगे पैर छुएँगे आशीर्वाद लेंगे दीपावली वाले दिन सब लोग दीये दीया जलाते हैं घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं मिठाइयाँ चढ़ाते हैं हर घर में दीप जलता है हर घर में बत्ती दीया बत्ती देखकर बहुत अच्छा लगता है जिसे देखकर आकर्षित होते हैं लोग बहुत ही सुन्दर लगता है देखने में हर जगह पूरा जगमगाता है पूरा शहर दुनिया हर जगह दीया दिखाई देता है हर जगह उजाला उजाला हर जगह रोशनी रोशनी देखकर बहुत ही अच्छा लगता है